अच्छा अच्छा इसमें आएगा चौबीस सौ समथिंग का खर्चा आएगा

नई ज्यादा तो नहीं हुआ है तो आप एक काम कीजिए कम वाला डलवा लो पर उसकी कोई गैरेन्टी नहीं रहेती तो आप ऐसा कीजिए कम वाला डलवा लीजिए वे सत्रह एक सौ का वो ग्लास डल जाएगा वो टच ऐड वगैरा करके दो हजार तक कंप्लीट हो जाएगा हाँ दो हजार तक में पूरा कंप्लीट हो जाएगा

पे इसको तीन चार दिन लग जाएँगे

ओके ठीक है ना